असांजी दिल्लीअ में ई माण्हू घणो करे घुमणु पसंदि ज़रूरु कंदा आहिनि माण्हू ॿाहिरां ईंदड़ु जेके इंडिया गेट वेंदा आहिनि ऐं तंहिंखां सवाइ सवाइ लाल किलो कुतुबमीनार इहे ई जॻहूं जेके आहिनि उहे तमामु आकर्षक कंदियूं आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे ॾांहुं छिकंदियूं आहिनि इनखां सवाइ जेको लाल साई मन्दर आहे जेको लाजपत नगर में मेन रोड मेन रिंग रोड ते आहे उते बि घणी ख़लक ईंदी आहे चंड जो मौको हुजे चेटी चंडु हुजे लाल साईं जा चालीहा सभु असांजे लाल साई मंदर में जेको लाजपत नगर में आहे उते घणी तइदाद में सिंधी माण्हू ईंदा आहिनि छोजो लाजपत नगर में ई सेंट्रल मार्केट बि आहे जेका हिकिड़ी पूरी रोड ते आहे एतिरियूं त दुकानियूं आहिनि जो तव्हां हिक ॾींहं में लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट जी हर दुकान में वञी न सघंदा ऐं तंहिंखां सवाइ सवाइ हिते शयूं बि सस्तियूं मिलंदियूं आहिनि टिकाऊ मिलंदियूं आहिनि सुठियूं मिलंदियूं आहिनि तव्हांखे हिते जूता मिलंदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलंदियूं ऐं तंहिंखां सवाइ सवाइ खाइण पीअण जो बि चस्को तव्हां आराम सां वठी सघो था लाजपत नगर में छोजो लाजपत नगर में ऐं पंहिंजे राजेंद्र नगर में तमामु घणेई सिंधी आहिनि सजी दिल्लीअ में जेके असांजा सिंधी भाउ भेनिरु लॾे आहियां उतां सिंध मां उन्हनि खे हिते जाइ मिली हुई सरकार पारां बसि पंहिंजा उन्हनि काॻर ॾेखारिया ऐं लाजपत नगर पंहिंजो मालवीय नगर थियो राजेंद्र नगर थियो इते तमामु घणा सिंधी अची करे वसी पियां हिनखां सवाइ करोलबाग बि आहे जिते की हिकिड़ी वॾी मार्केट आहे घुमणु जहिड़ी आहे ऐं तंहिंखां सवाइ सवाइ हिते तव्हां ॾिसो आई टी ओ जेको तिलक मार्ग वटि आहे उनसां लॻोलॻि आहे प्रगति मैदान प्रगति मैदान में साल जे हर ॾींहुं कोई न कोई प्रदर्शनी लॻियल ई हूंदी आहे जितां ॿाहिरां माण्हू अची करे भाॻु वठंदा आहिनि इन्हनि प्रदर्शनुनि में विलायत खां बि माण्हू अची करे पंहिंजी शइ जो प्रदर्शनी कंदा आहिनि भले उहे खाधे जी शइ हुजे घर जा फ आइटम हुजनि या को या को अहिड़ी शइ हुजे जीअं ॿारनि जी किताबूं थियूं ऐं तंहिंखां सवाइ सवाइ प्रगति मैदान में सरकारी कार्यक्रम बि ख़ूब थींदा आहिनि असांजी दिल्ली में नेभराज स्कूल ऐं हेमनानी पब्लिक स्कूल बि आहिनि जंहिंजा ॿार घणो करे भाॻु वठंदा आहिनि संत भॻत कंवरराम जी वरिसी में ऐं हिनखां लॻोलॻि हिते ई घणेही सिंधी आश्रम आहिनि जीअं त मजनू जो टीलो थियो साईं परसराम जी वरिसी बि थींदी आहे साईं वसणशाह दरबार में जे तव्हां दिल्लीअ जे मलिकागंज में वञो त उते ई साई टेऊंराम जो आश्रम अथव उते बि सिंधी भॻत घणी तइदाद में ईंदा आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते आर्तवार जो जेको ॾींहुं आहे आर्तवार ते अची करे कीर्तन कंदा आहिनि ऐं तंहिंसां गॾोगॾु सिंधी खाधो जो बि आनंदु वठंदा आहिनि असांजे सिंधी मंदरनि जे अलावा टिकाणा बि आहिनि जीअं राजेन्द्र नगर में टिकाणो आहे ऐं लाजपत नगर लाजपत नगर जो जेको जल विहार क्षेत्र आहे उते बि हिकिड़ो टिकाणो आहे जंहिंखे असीं सिंधी गुरुद्वारो करे सॾींदा आहियूं छोजो लॾण वक़्ति घणेई सिंधी जेके हुया उहे तरबतरु थी वियां त उन्हनि मां घणेई सिंधी सरदार थिया पर हुननि पंहिंजो धर्म न छॾियो तंहिं करे उहे सिंधी सरदार गुरुद्वारे में वञणु पसंदि कंदा आहिनि जिते सिंधी में भॼन थींदा आहिनि ऐं उनखां पोइ प्रशादु या जंहिंखे असां कड़ाहु प्रशादु चवंदा आहियूं जेको जेको कीर्तन करण खां पोइ कड़ाहु प्रशादु विरिहायो वेंदो आहे उहो बि सुठो हूंदो आहे घुमण जी जॻहियूं त ॾाढियूं आहिनि दिल्लीअ में जे तव्हां हिन पासे हली वञो मजनू जे टीले त मजनू जे टीले में हिकु एतिरी वॾे खेत्र में मजनू जो टीलो ठहियल आहे उते हिकिड़ो झंडो साहिबु आहे जॾहिं बि कोई संत जी वरसी हूंदी आहे त झंडे साहिबु खां फहिराए करे पोइ संतनि जी वरिसी कंदा आहिनि मजनू जे टीले में महिरबानी